جی بول رہے ہیں ہم بتائیے جی جی

اچھا کیوں جا رہے ہیں اچھا

کتنا کتنا گھمائیں گے سر کتنا کتنا گھمائیں گے بچوں کو پچھلے مہینے بھی گھمایا تھا آپ نے نہیں اتنا گھمانا اچھی بات نہیں ہے آپ کے تو بچے عادی ہو جائیں گے چھٹّی کے

نہیں ہوم ورک تو دے دیں گے لیکن پھر وہ آئیں گے تب تو اُن کا دِل نہیں لگے گا نا اسکول میں اور پھر اُن کا دماغ وہیں رہ جائے گا پھر وہ چھٹّی مانگیں گے پھر عادت پڑ جائے گی اُن کی نہ نہ یہ تو کوئی جانا تو ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے نا ایسے چھٹّی لینا

آ پھر اُن کے یہ ہے کہ اگزام ہونے والے ہیں اب اگلے مہینے میں اگزام ہیں پھر اُس پہ بھی اثر پڑے گا اُن کے یہ اچھی بات کوئی ہے

چلیے چار دِن کی چُھٹی میں دے دوں گا لیکن اِس کی ذمہ داری پھر آپ کی ہوگی اگر کوئی اُن کا اگزام میں اثر پڑے گا تو

ہاں یا پھر ہمارے اوپر یہ کلیم نہیں کرنا کہ وہ نمبر کم آئیں

چلیے میں دے دوں گا پھر ورک دوں گا لیکن میں ورک دوں گا اُن کو جی جی چلیے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک